जेह्ड़ा साढ़ा स्वच्छ भारत अभियान ऐ एह् अभियान मोदी मोदी जी ने चलाया हा और स्वच्छ भारत अभियान दे तैह्त अस दिक्खने आं कि अस अपने आस पास दी एरिया च सफाई रखचै ओह् सफाई अस इयां रक्खी सकने आं कि अस कूड़ा कर्कट जेह्ड़ा ऐ ओह् सफाई आह्ली गड्डी च सु'टचै जेह्ड़ी औंदी ऐ साढ़े म्हल्लै च जेह्ड़ी बोलदी ऐ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल देख देख देख तूं जहां वहां ना फैंक होगी बिमारी इस से तेरा होगा तेरा बुरा हाल अस सारे गै स्कूल दे छात्र कालेज दे छात्र साढ़े सारे शिक्षक गण इस ड्राइव च हिस्सा लेई सकने आं असें ई अपने घर दे घर और जेह्का बाह्र बी दो प्रकार दा साढ़ा कूड़ा कर्कट होंदा ऐ एह् कूड़ा कर्कट समें कन्नै नश्ट होई जंदा ऐ बैक्टेरिया उसी खाई ओड़दा ऐ जेह्ड़ा साढ़ा रसोई थमां चीजां बचदियां न खाने पीने आह्लियां चीजां लोकिन जेह्ड़ा साढ़ा लिफाफे होंदे न और जेह्ड़ा साढ़ा ओह् हुंदा ऐ इलैक्ट्रानिक दा समान होंदा ऐ जि'यां के साढ़े फोन होंदे न साढ़ियां तारां तूरां होंदियां न ओह् नश्ट नेईं हुंदियां ते असें ई अस इस च तां भाग लेई सकने आं अस अलग अलग डस्टबिन लाह्चै जियां अस आखने आं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नान नान बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ते जेह्ड़ा वेस्ट सड़ने आह्ला ऐ जियां टमाटर दे शिलके होई गे गोभी दे टंडल होई गे और ते मट मटर दे शिलके होई गे टमाटर दे शिलके गोभी दे टंडल होई गे शिलके शुलके समें कन्नै नश्ट होई जंदे न और एह् हैल दा कम्म करदे न जेल्लै मित्ती च इनें ई दूर दराज दे इलाके च सुट्टेआ जंदा ऐ एह् हैल दा कम्म करदे न जेह्ड़ियां चीजां नश्ट नेईं होंदियां ओह् कुसै गड्ढे च दब्बियां जंदियां न ते एह् जानकारी सारे लोकें ई रक्खनी चाहिदी ऐ ते सबतों मेन चीज जेह्ड़ी ऐ पोलीथीन लिफाफे जेह्ड़े न उं'दा कन्ट्रोल होऐ घर तुस इक बड्डा लफाफा लाई लैओ अस कि'यां योगदान देई सकने आं उस बड्डे लफाफे गी निक्के निक्के जेह्ड़े बी बच्चे थुआढ़े चिप्स शिप्स खंदे न मैगी बगैरा खंदे न बिस्किट बगैरा खंदे न निक्के निक्के हल्दीराम दी कोई दाल शाल खंदे न मिक्सचर खंदे न उं'दे सारे पैकेट तुसें बड्डे लफाफे च रक्खने ते बाहूपलाजा च इक संस्था ऐ ओह् एह् सारे लफाफे लैंदी ऐ थुआढ़े आटे दे लफाफे जां पी मार्का आटे दा लफाफा आटे दे लफाफे थुआढ़े सारे लफाफे लेइयै इक बड्डे लफाफे च रक्खो तुस दिक्खगे ओह् कि थुआढ़ा घर अपने आप साफ सुथरा लगग स्वर्ग जैसा लगग जे तुस मोमी लफाफे दा इस्तेमाल बिल्कुल घट्ट करी ओड़गे ओ में अपने स्तर उप्पर तुसें ई सनांऽ में में दिन दे दिन दे कोई पंदरा मिन्ट दिक्खनी आं कि केह्डे़ केह्ड़े लफाफे कुद्धर न सारे चुनियै इक बड्डे लफाफे च पान्नी आं ते इत्थै बाहूपलाजा जमा करनी आं म्हीने दे म्हीने ता कि मेरे घर च बी एह् लफाफे खत् खत्म होई जाए और बाह्र जंदे बेल्लै में हमेशा कपड़े दा थैला लेइयै जन्नी आं उस च मी कोई बी कोई शर्म झक्क नेईं ऐ कपड़े दे थैले च समान इक ते मजबूत रौंह्दा ऐ पुख्ता रौंह्दा ऐ और ऐसी गल्ल बी नेईं ऐ पोलीथीन जेह्डे़ न एह् साढ़ी मिट्टी गी खा दे न साढ़ी भूमी गी बिल्कुल खत्म करा दे न उसी इनफर्टाइल उसी अनउपजाऊ बना दे न ते औने आह्ली जेनरेशन गी अस धोक्खा देआ ने आं जे अस इ'यां गंदगी फलांदे रौह्चै अस धोक्खा देआ ने आं और असें गी इक गल्ल होर आखना चाह्न्नी स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ गंदगी दा गै नेईं ऐ असें हवा गी बी साफ करना ऐ पानी गी साफ करना ऐ हवा गी साफ करना ऐ जि'यां साढ़ी तवी सूर्य पुत्री साढ़ी नदी ऐ इसी बी अस पूजा पाठ दा समान सु'ट्टी ओड़ने आं अस सांख परवाही ओड़ने आं माता ई और अस लफाफे सुट्टने आं चुन्नियां सुट्टने आं उस कन्नै सूर्य पुत्री तवी नदी गंदी होआ दी ऐ और एह् शरिंक बी होआ दी ऐ एह् बी असें ई नेईं करना चाहिदा ऐ असें जेह्डे़ कुदरत ने जेह्ड़े असें ई दरेआ दित्ते पेड़ पौधे दित्ते उंदी सुरक्षा करनी चाहिदी ऐ ते स्वच्छ भारत अभियान च इक और चीज आंदी ऐ कि अपने आले दुआले साफ सफाई रक्खनी उस कन्नै केह् होग बिमारियां नेई होङन जेह्ड़ी बीह् सौ बीह् च दो ज्हार बीह् च जेह्ड़ी भयंकर महामारी फैली ही करोना और ऐसी कोई महामारी दोबारा नेईं आई सकै असें ई असें ई सावधानियां बरतनियां चाहिदियां मास्क असें ई पाने चाहिदे क्योंकि बाह्र बड़ी डस्ट ऐ इक ते गड्डियें दा नम्बर बी घटना चाहिदा क्योकि गड्डियां जेह्डियां न जेह्डे़ लोक इक जगह् थां उप्परा नौकरी करन आंदे न उनें ई पोलिंग करनी चाहिदी ऐ और बगैर जरुरत तों एसी बी नेईं लाना चाहिदा गड्डी च क्योंकि केईं लोक जेह्डे़ न जेह्डे़ नेई़़ं जोड़ी सकदे जेह्डे़ नेईं करी सकदे ओह् बचारे सड़क उप्पर फिरा दे गर्मी च और कुछ लोक एसी च बैठे दे गड्डियें च ते मेरे लेहाजे कन्नै एह् बी गल्त ऐ तुस अगर धुप्पा नेईं फिरी सकदे कम से कम एसी ते नेईं लाओ एसी कन्नै साढ़े वातावरण च पोलुशन फैला दा ऐ एसी जेह्ड़ा ऐ एसी ओह् हार्मफुल हाइड्रोकार्बन छोड़दा ऐ उस कन्नै बी हवा दुषित होआ दी ऐ और गर्मी दिन बा दिन बधै दी ऐ साढ़ा जमीन दा तापमान बधै दा ऐ ते स्वच्छ भारत अभियान च असें ई इ'यो ऐ कि कूड़ा कर्कट गली गलोचे च नालियें च नेईं सुट्टना क्येंकि जेह्की नालियां बारिश च आने पर परोई जंदियां न फिर बड़ा फलड्ड आई जंदा और फलड्ड च केह् होंदा के नालियां जाम होई जंदियां न ते ओह् साढ़ा पानी सड़कें उप्पर औंदा सडकें उप्परा लोकें दे घरै च जाना शुरु होई जंदा ऐ ते असें कोई बी कूड़ा कर्कट शड़कें उप्पर इ'यां नालियां च नेईं सुट्टना ऐ असें कूडे़ आह्लियें गड्डियें पर सुट्टना ऐ कूडे़ आह्लियां गड्डियां साढ़े जम्मू म्युनिसिपैलिटी ने स्पैशल हर म्हल्ले हर गली च लोआइयां न ता कि लोक कूड़ा अग्गें पिच्छें नेईं सुट्टन अग्गें पिच्छें साफ सफाई र'वै समैल्ल नेईं होऐ मच्छर नेईं फैले डेंगू शेंगू नेईं औरआवै ते लोकें अपने घरै दे लेबल उप्पर केह् करना ऐ पोलीथीन लेबल दा कन्ट्रोल घट्ट करना ऐ